میرا نام ابوُ البشر ہے میری پیدائش اُتّر پردیش کے ایک مشہور و معروف ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی ہے میرا تعلق اتّر پردیش کے یہ مشہور معروف ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں حسین آباد میں ہوئی میری تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ میرے چار سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے جہاں میں نے سب سے پہلے اپنا داخلہ جو میرے والدین نے کروایا وہ ایک مہاراشٹر کے ڈسٹرکٹ تھانے کے ایک اسکول میں جس کا نام الحمد ہائی اسکول ہے وہاں کروایا اور وہاں میری میری تعلیم کا آغاز جونیئر کے جی سے ہوتا ہے اور وہاں سے میں نے اپنی تعلیم جاری کرتے ہوئے کلاس چھ تک کی تعلیم حاصل کی اور پھر دو ہزار پندرہ میں وہاں سے تعلیم ترک کر کے میں اپنے آبائی وطن اعظم گڑھ چلا آیا اور یہاں کے ایک مدرسے جس کا نام مدرسۃ الاصلاح ہے وہاں پہ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی وہاں سے میں نے اپنی تعلیم کو بڑھایا اور وہاں آٹھ سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں سے فضیلت کی سند لینے کے بعد میں جامعہ ملّیہ چلا آیا میں اپنی کچھ مدرسۃ الاصلاح کی زندگی کے بارے میں بتاؤں تو وہاں ہم نے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا نئے نئے ساتھی ہمیں ملے نئی نئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی اساتذہ کے ہمیں رہنمائی حاصل ہوئی اس سے ہمارے علم میں بہت کچھ اضافہ ہوا وہاں پہ ہم نے فضیلت کی فضیلت کے درجات میں ہمیں عربک بولنا سکھایا گیا ہمیں عربی سکھائی گئی ہمیں انگلش سکھائی گئی ساتھ ساتھ ہماری اردو کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کی گئی ہمیں قرآن کی تعلیم دی گئی ہمیں حدیث کی تعلیم دی گئی ہمیں اللّہ اور اللّہ کے رسول کی باتوں سے روشناس کرایا گیا ہمیں اس سے آشنا کرایا گیا ساتھ ساتھ ہمیں فقہی مسائل کو سمجھنا اور سمجھنا اسے جاننا سکھایا گیا اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم کس طرح قرآن و حدیث سے ایک نیا مسئلہ عرض کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عربی ادب بھی پڑھایا گیا عربی ادب میں کچھ نثر کی کتابیں کچھ شعریات کی کتابیں تھی کچھ جدید شعراء کے کلام پڑھائے گئے کچھ دور جاہلیت کے شعراء کے کلام پڑھائے گئے ساتھ ساتھ ہمیں آپ صلی اللّہ علیہ و سلم کی بایوگرافی پڑھائی گئی ہمیں خُلفاءِ راشدین کی بایوگرافی پڑھائی گئی ہمیں تاریخ اسلام پورے اسلام کی تاریخ ہمیں وہاں پہ پڑھائی گئی پھی اس کے بعد جب دو ہزار تیئیس میں میری وہاں سے فراغت ہوئی اس کے بعد میں نے جامعہ ملّیہ کا انٹرنس دیا اور یہاں کا انٹرنس کریک کرنے کے بعد میرا ایڈمیشن جامعہ ملّیہ کے جامعہ ملّیہ کے بی اے میں اسلامک اسٹڈیز میں ہوا جہاں مجھے نئے نئے دوست ملے مختلف صوبے سے تعلق رکھنے والے ساتھی ملے ان سے میرا ایکسپرئنس بہت اچّھا رہا اور میں اللّہ تعالیٰ سے دُعا گو ہوں کہ اللّہ تعالیٰ میرے مستقبل کو سنوارے میرے اپنے مقصد کو مجھے میرے مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے آمین